जोंनि न'आव थानाय माखासे आइजें आइलाफोरा जाबाय साराय थौ थोरसि गिलास खुरै खुखार सामज फ्लेट जों जेरै संनायाव बाहायो ओंख्रिखौ सङो जों सारायाव ओंखामखौ सङो जों थौआव जानाय टाइमाव ओंख्रि लानो थाखाय जोङो खुरि बाहायो संख्रि बानलु बाथोन लानो थाखाय जों बाहायो फ्लेट आरो जोङो जानाय समाव दै गाङोब्ला दै लोंनो थाखाय जोङो गिलास बाहायो थिक बिब्दिनो ब्रेकफास्थफोर जायोब्ला जोङो साम'जखौ साहायाव सोमनाय जेरै ओंखाम जेरै बन रुथि जों बेफोरखौ बोखांना जानो थाखाय जों साम'ज बाहायो जोङो

बाहायनाय माखासे आइजेंफोरा जोंनो गोबां हेफाजाब होयो बे हेफाजाबयैनो जोङो संनाय खावनाय जानाय लोंनायाव जोङो इजियैनो जोङो बिसोरखौ बाहायनानै ओंखाम ओंख्रिखौ जानो हायो